हमें डांस ओंस करना यह बहुत अच्छा लगता है जब हमारे यहाँ कोई उत्सव पड़ता है तो हम डांस करते हैं तो अकेले जब करते हैं तो दो चार लोग रहते हैं तो उन लोग को भी थोड़ा हाथ खींच कर ले कर आएंगे बुलाएंगे और साथ में डांस करेंगे एक से दो दो से तीन तीन से चार पान छः और जितने ही ग्रुप में डांस करते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है और ज़्यादातर हम लोग शादी बिवाह छट्ठी बरही और बड बड्डे पाटी इनवर्सरी पार्टी में हम डांस करते हैं डांस में डी जे का प्रयोग साउंड का प्रयोग करते हैं जो कि बहुत ही अच्छा लगता है और सब मिल कर डांस करते हैं मम्मी और चाची सखी सहेलियाँ बच्चे सब डांस करते हैं मिल कर जो कि ये बहुत ही अच्छा लगता है डांस करने में और ग्रुप में ही ग्रुप में डांस करने का आनंद ही कुछ और होता है जो ही हम लोग उस डांस का आनंद अच्छे से उठा लेते हैं